हाँ टूर पर जाना है हमको बनारस विश्वनाथ मंदिर घूमना है कैसे तो कैसे मतलब चार्ज लगेगा तो मतलब कैसे है जाएंगे मतलब क्या टाइम बस मतलब होटल पर ले जाएंगे तो क्या व्यवस्था कैसे वहाँ पर व्यवस्था है अच्छा हम लोग पाँच फैमिली हैं मतलब पाँच आदमी हैं परिवार से एक

बनारस विश्वनाथ मंदिर कम पैसा नहीं हो पाएगा अच्छा

गाड़ी कौन सी रहेगी कौन इस्कार्पियो तो कितना भाड़ा लगेगा यहाँ से ग़ाज़ीपुर से बनारस अच्छा और वहाँ पर मतलब और मतलब वहाँ होटल ओके तो गाड़ी में गाड़ी में मतलब तो कुल व्यवस्था है ना गाड़ी मतलब जाने के लिए

हाँ होटल पर वहाँ से फिर फिर और कहीं जाना तो उसी में हो जाएगा मतलब मिर्ज़ापुर में जैसे विंध्याचल दर्शन कर लिए विंध्याचल मंदिर चार्ज बढ़ेगा फिन तो वहाँ प्र जैसे बनारस से फिर मिर्ज़ापुर जाना है तो वहाँ से आना है तो कितना चार्ज लगेगा वापस एक दो मतलब दो तीन आदमी दो तीन अच्छा

छः आदमी हाँ अच्छा कुछ और कम नहीं होगा चलिए ठीक है हम बात कर